हमरा यहाँ ने छठ पूजा बड़ी धूम धड़ाकासँ मनावल जाइ छै आओर राखी बन्धनमे हमर दीदी छै जौन राखी बान्है छै आओर मिठाइ खिलाबै छै एहि सबके लेल हमरा सबके होली हो गेलै ई सब नीक लगै छै होलीमे हमसुन एक दोसराके अबीर रङ्गसँ हमसब होली खेलै छियै आओर अच्छा नया नया कपड़ा वस्त्र पहनके हमसब होलीमे ने अच्छासँ तैयार सुयार हो के ने हमसब तैयार हो के होली खेलै जाइ छियै आओर हम एक दोसराके साथ हमसुन खूब मस्ती करै छी होलीमे आओर दिनमे भी हमसब खेलै छियै कुदै छियै रातिमे भी हमसब खाइ पीके सुतऽ जाइ छियै होलीके दिनमे भी हमसुन बहुत एन्जॉय करै छियै अइके लेल होलीमे हमसुन अपने दोसरेके साथ भी राखी बान्हि राखीके दिनमे जब सब छठ पूजामे भी हमसब काम करै छी छठ पूजा हमर मम्मी सब बड़ी नीकसँ करै छी धूम धड़ाकासँ पटाखा छोड़ै छी बहुत मन करै छै बहुत रूपसँ हमसब आनन्दके साथ छठ पूजा मनाबै छियै